सत्रहं जुड़ाए जुलाई उणिवीह सौ पंजहठि पंद्रहं जून उणिवीह सौ सतानवें यारहं नवम्बर उणिवीह सौ अठानवें चार मई उणिवीह सौ टेहठि ॿ जनवरी ॿ हज़ार टे